आङो मोसौ बोरमा अमा बेफोरखौ फियो आरो ओमफ्राय ओरैनोथ' जोंनाव बारियाव एसे दं आरो मोसौफोरनो जाहोनो आन्था एसे गांसो दङ गैयाबो होनजायो एसेल' आरो बेखौनो जाहोयो मायहुं दङ दंनायालाय माइ जिगाबखौ मोसौनो जाहोयो आरो माइ जिगाब जाहोयो आङो ओमफ्राय दाना गुन्दै बिदि जाहोयो आरो आङो ओमफ्राय अमानोथ' ओरैनो गुन्दैल' जाहोनाय जायो गुन्दैजों अफ्रिजोंल' जाहोनाय जायो जेबो बिदि भिटामिन आरिथ' जाहोनाय जाया अमानो बोरमायाबो गांसोल' मोनजायो ओरैनोथ' जेबो मोनजाखाया अमायाबो गुन्दैल' मोनजायो आरो ओमफ्राय सिथ्लायाबो जोंनाव खाबाय बायनोबो जेबो माबा गैखाया बारहुंखाफोर बारबा माबा दैज्लांफोरावबो दै दैफोर गिदिर जाबा लोमलाला बायबा लोमलाबा मोसौफोर बोरमाफोरा जोबोद खहा जायो आरो जों जों गामियावथ' दै लोमो मायो दैज्लां बोथोराव मोसौफ्रा आलाय सिलाय थैयो बोरमाफ्राबो थैयो मोसौफ्राबो थैयो बिदि आरो जों दैज्लां बोथोरावथ' मोसौआ जिगाबखौल' मोनजायो एखमबा बिदिनो गुन्दै दाना मोनजायो आरो ओमफ्राय गांसोथ' मोनजाया जोंनि थिंजाय दैज्लांबाथाय गांसोआनो थाखाया मायसो गायजोबनाय जायो ओंखायनो दैज्लांबाथाय जोंनि थिंजाय थाया आरोखि गांसोआनो ओरैनो जिगाबल' जाहोनाय जायो अमानोथ' गुन्दैल' जाहोनाय जाखायो जेबबो जाहोनाय जाया बिदि भिटामिन थिथामिन ओमफ्राय अफ्रि जाहोनाय जायो आरो